अगरि मूंखे मौको मिलियो त मां ज्वाला देवीअ मंदरु वञण थो चाहियां मां ज्वाला देवी मंदरु ॾाढो प्रसिद्ध आहे ॾाढो मशहूरु आहे हुन ज्वाला देवी मंदर जी महिमा ई ॾाढी निराली आहे निराली माना क्या बात है बिना वटि बिना ॾीए बिना तेल माता जी जोति अखंड जोति सदा जगमगाए थी कॾहिं न बंदि थी आहे न कॾहिं बंदि थींदी सदियुनि खां माता जी जोति जलंदी आई आहे जगंदी आई आहे मां हुन जो दीदारु करणु थो चाहियां त हुन जोति जो दीदारु दर्शन वञी कयां पंहिंजो जीवन सफल बणाया हुन ज्योता वाली जो प्यारु आशीर्वाद सदा असांजे कुटुंब परिवार ते बि अचे सदा सभ जे मथां रहिजी अचे हर कंहिंजे मथां माता रानी पंहिंजी कृपा थी करे त हर को सदा फले फुले हुन ज्वालाजीअ जे प्रकाश सां असांजो जीवन जगमग थो थी वञे त जॾहिं बि मूंखे मौको मिलियो मां मां ज्वाला देवीअ जो दर्शन ज़रूरु कंदुसि पंहिंजो जीवन सफल बणाईंदुसि माता रानी ज्वाला सभ जो भे भलो कंदी सभ जो बेड़ो पार कंदी सभ जे मथा मथां पंहिंजी महिर कृपा करे सभु कंहिं खे माला माल कंदी सदा खुशहाल कंदी जय माता दी बोल सचे दरबार की जय